दउरी बिनै छिए बटिआ चटाइ बिनै छिए कचिआ पसनीके जे होइ छै ओसब करै छिए गरीब छि तऽ जे होइ छै करै छिए उनो आओरके क्रूस आओर लैके उन आओरके बिनै छिए फूलके पन्खा उन्खा जे होइ छै गरीब दुखिआके ईसब काम करै छिए जे जे सबचीज होइ छै आब गरीब दुखिआके जे बुझतै अपन तऽ जानबे ने करतै करै छिए वएहसब पढ़लो लिखलो नहि छिए कनि मनि रहिए ओहो लिखै देलिए बहुत गरीब छिए बटिआमे मजदूरीमे एहिमे कि होइ छै बहुते गरीब छिए करै छिए जे होइ छै से घर अँगना निपा पोछी इएहसब ने जमीन जगह नहि छै हमरा आओरके ओतना आओर ककरो बोरे बोरे नून ककरो रोटिएपर नून एना छै भरि जिनगी मजदूरिए करैत रहबै कोना होतै कामो रोजगार देतै तभिए ने करबै बाल बच्चाके पढ़ाइ लिखाइ हे इहो तीन गो लड़की छै एगो लड़का छै आब गरीबके अथी करतै